नमस्ते बताएँ भैया जी हाँ तो बताएँ क्या सेवा दे सकते हम आपको अरे भैया क्या बात कर रहे नौटंकी नहीं होती है बच्चे का बर्थडे सीरियस होता है हाँ केक मिल जाएगा कितने कितने साल का बच्चा का है भैया बग़ैर अण्डे का ही सारा केक बनता है हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी मिलता है सारा चीज़ जी जी आपका कितने बजे चाहिए सारा सामान आपको नहीं वो तो आपका जी नहीं भैया पाउन्ड में देते हैं बारह सौ रुपैया पाउन्ड केक है हमारे यहाँ ये एक किलो से कम होता है एक किलो से कम होता है आप ऐसा मानिए एक किलो का आपको पन्द्रह सौ रुपये के आस पास का खर्चा केक का आएगा जी आपको क्योंकि बग़ैर अण्डे का लेना है ना खोया वाला केक नहीं होता है ये खोया वाला केक नहीं होता है खोये वाले केक वो आपको लेना है तो वो आपको मिल जाएगा बारह सौ रुपये के आस पास वो भैया आप घर वाला केक घर वाला केक घर वाले की तरीके से होता है ये आप हमारे यहाँ स्वीट हाउस पे फ़ोन किए हैं तो उसका रेट अलग होगा तो गुझिया छह सौ रुपैया किलो है हमारे यहाँ चीनी होता है हाँ रवा होता है हलुआ वो खोया होता है मैदा होता है मैदा होता है मैदे में थोड़ा सा रवा डाला जाता है नहीं तो गुझिया फट जाता है बालू शाही आप माँग रहें तो बालू शाही आपको पाँच सौ रुपैया किलो मिलेगा और कोल्ड ड्रिंक बताएँ दो सौ ग्राम गुझिया नहीं मिल पाएगा कम से कम आपको एक किलो देना होगा